आमच्या वाठाराच्या लागींच आशिल्लें महत्वाचें एक देवस्थान म्हटल्यार चंद्रेश्वर भुतनाथ देव जें पारोडा हांगा आसा थंय पर्वतार अशें म्हणटात थंय वयताना आमकां दोनी वाटेन पांचवीचार शेतां पळोपाक मेयटा वयर पर्वताच्या देवळा सायडीच्यान रावोन आमकां दक्षीण गोंयाचें दर्शन दोळ्यान पोळोपाक मेयटा तशेंच पक्षांचो आवाज रानटीं जनावरांचो आवाज हो कानार त्या वाटारान पडटा सांजे वेळाचेर मावळटो सुर्य पोवपाक खूब मन खूब खूश जाता गोंयाक तशें सनसेट पोयंट म्हणटा तसोच सनसेट पोयंट म्हणोन या परिसराक भेट दिवपाक शकता तशेंच पयलीं रानाची वाट आमकां त्या काळांतल्या बांदणीचें एक नमुनो दाखयता थंयचे पावणें हे जे पयलींच्या फातरा पासून बांदलेले आसा आनी तेजी बांदणी आसा ती आजून मजबूत

तशेंच ट्रॅकर्सां खातीर हो आमच्या वाटारांतलो एक बऱ्यांतलो बरो असो पर्वत आसा वयल्यान सकल शेतां त्या वाटाराची सोबीतकाय वाडयता तशेंच ह्या वाटारांतलो दुसरो एक डोंगरार आसलेलो वाटार म्हणल्यार बुद्ध स्टेच्यू हो हाल्ली नविनूच त्या वाटारान बसयल्लो गेलो आसा हो बुद्द पाड्डे हांगा आसा गोंयचे वा गोंयाच्या भायर जे पर्यटन त्या वाटाराक भेट दिल्या शिवाय रावना मेन रस्त्या कडल्यान चलत वसपाक तशी चाळीस मिनटां लागता तशें त्या अर्थान ट्रॅकींग ह्या खातीरच ह्या बुद्ध स्टेच्यूची उबारणी केली गेली आसा तशेंच केप्यां वाटारांतले एक इतिहासीक तशें जागो म्हणल्यार रिवणाची पांडवांची गुफा ह्या जागेर आमच्या पुर्वजांचे आनीक कोणें आसा पुर्वजांनी कोरलेलें अशें चित्रां थंय आमकां पोळोपाक मेयटा एका आख्यायिके अशें म्हटलें गेलें आसा की पांडवांचीं एका वेळार त्या गुफेंत वस्ती जाल्ली म्हणून त्या गुफाक पांडवांची गुफा अशें म्हटलें गेलें आसा एकंदर पोवपाक गेले जाल्यार ही आमच्या वाटारान एकूण सांस्कृतीक दर्शन आमकां पोळोपाक मेयटा पांडव गुफा ह्या जाग्यार तर देश गोंयाचे किंवां गोंया भायरचे लोक इतिहासाची सहल ह्या नात्यानूय त्या जागेक पयता सांस्कृतीक दर्शन घडोवपी असो हो वाटार जावन आसा तो म्हणजे केपें वाटार